अॼु खां लॻिभॻि पंज साल अॻु मूंखे हिकिड़ो कठिनु निर्णय खणिणो पियो हुयो पंज साल अॻु मां पंहिंजे हिकु दोस्त सां अ पूने खां मुंबई अची रहियो हुअसि कार में ऐं ओचितो कार जो कंहिं ट्रक सां टकरु लॻी वियो ऐं मुंहिंजो असांजो एक्सीडेंट थी वियो तुरंत असांखे अस्पताल खणाए वञिणो पियो मूंखे तमामु थोरा ई धक लॻा पर मुंहिंजो दोस्त तमामु घणो जख़मी थी वियो हुयो डॉक्टरनि हुनजी तपास कई ऐं चयाऊं जे कॾहिं अधि कलाक जे अंदरि हिनजो ऑपरेशन कान थियो त हिनजी जान ख़तिरे में आहे हुनजो चङोई ख़ूनु पिणु निकिरी वियो आहे जल्दी हिनजे घर वारनि खे इत्तला कयो मूं हिनजे घर वारनि खे इत्तला करण जी कोशिशि कई पर मां इत्तला करे कान सघियुमि हुननि सां मुंहिंजो कोई कोन्टेक्ट थी कान सघियो ऐं मां आख़िरि में पंहिंजे पिताजीअ सां सलाह कई पिता खां फोन कयो पिता जो फोन मुंहिंजो लॻी वियो ऐं उन्हनि ॿुधायो भई न तूं हिनजे परिवार जे बारे में सोचु ऐं जल्दी तूं पंहिंजो पाण डिसीशन खणु न त उनजी जान ख़तिरे में आहे घणी ॻाल्हियूं दिमाग़ में अची वयूं त मुंहिंजे दोस्त जा ॿुढा माता पिता आहिनि जे कॾहिं हिनखे कुझु थी पियो त हू कंहिंजे सहारे ते हलंदा ऐं हिनजी पत्नी आहे ऐं हिनजा ॿ स्कूल में पढ़ंदड़ ॿार आहिनि हिनजी हिकु जवान भेण आहे उनजी शादी कीअं थींदी इहे सभु ॻाल्हियूं मुंहिंजे दिमाग़ में फिरनि पियूं ऐं मां बिना हिनजे घर वारनि जी मर्ज़ी सां इहो कठिनु निर्णय खंयो ऐं डॉक्टर खे नो ऑब्जेक्शन फार्म ते मां सही करे ॾिनो ऐं इनजो ऑपरेशन कराए वरितो बिना हिनजे घर वारनि खां सलाह वठी करे